असांजे क्षेत्र आदिपुर गांधीधाम में कच्छ रिजन में जेको आदिपुर गांधीधाम अचे वेठो उन में सभिनि खां वॾी बैंक त आहे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एस बी आई अने बि अॼुकल्ह ॾाढी बैंक ऑफ बड़ौदा जेकी जंहिंमें अंदरि ॿ बैंकूं बियूं गॾु थी वयूं आहिनि हुन ॿ जा जेका लोन ऐं वीमा लोन जो बि इन्हनि जो व्याजु घटि आहे ऐं बीमा बि सुठा आहिनि छो त सरकारी आहे त उन में पाण मां असां हू ॿ में असां छा रखंदासीं कोन ॿिनि में पाण लोन ऐं बीमा करायूं अने सरकारी आहे त तव्हांजा हिन को हिकु रुपयो बि वधारे ख़र्चु ॿियनि बैंकुनि खां प्राइवेट जेकी निजी बैंकूं आहिनि जेकियूं जेके सरकारी कोन्हनि उन्हनि खां त इन में ख़र्चु घटि ईंदो आहे जीअं त स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आहे उन जो होम लोन जीअं मां वठां त कुझु नव टका आसे पासे अचे थो ऐं उहो ई अगरि मां कोई एच डी एफ सी ॿी कोई प्राइवेट बैंक जेकी सरकारी कोन्हे उन में साढा नव ॾह टका खां मथे व्याजु इन जो लॻंदो आ अने ॿी पोस जेकी फाइल चार्ज चवंदा आहिनि प्रोसेसिंग फी जेका चवंदा आहिनि इंग्लिश में जीअं ॿिया ख़र्च लॻंदा आहिनि त दस्तावेज़ जा ख़र्च अने वकीलनि जा ख़र्च उहे ॿिया इन में थोरा वधारे लॻंदा आहिनि अने सरकारी बैंक में ईअं पैसा पंहिंजा थोरो सो घटि पवंदो आहे सभिनि खां वधारे पंहिंजो उन में सरकारी बैंक जो वीमो जेको लोन सां गॾु वारो बि हिकु वीमो थींदो आहे उहो घटि लॻंदो आहे जीअं कि साडा पाण होम लोन बि घर जे लाइ होम लोन वठूं था त उन में बीमो टीह हज़ार वठंदो उन सरकारी जेकी कोन्हे बैंक जेकी प्राइवेट बैंक आहे उन में असी हज़ार नवे हज़ार जो सरकारी वीमो थींदो आहे त सरकारी बैंक जा ईअं फ़ाइदा आहिनि